हमारे यहाँ छोटा फ़ोन चलता था छोटे फोन से हम लोग कहीं भी किसी से सिर्फ़ बात कर सकते थे लेकिन उसे फे़स टू फे़स देख नहीं सकते थे कहीं भी जाने के लिए हमको रास्ता भी नहीं पता चलता था और कहीं कोई भी कहीं दुर्घटना हो जाती थी हम लोग उसको भी नहीं जान पाते थे लेकिन अब ये बड़े फ़ोन स्मार्टफ़ोन होने से हम लोग लोग एक दूसरे को जान सकते हैं ते हैं वीडियो काॅलिंग देख के उससे बात भी कर सकते हैं ते हैं कहीं पे भी किसी को दुर्घटना हो जाती है तो लोकेशन के द्वारा हम उनके पास जाके उनकी मदद कर सकते हैं ते हैं और पहले जो था वो था नेटवर्क जो था बहुत स्लो था लेकिन अब फोर जी नेटवर्क के द्वारा हम लोग यहाँ पे यूट्यूब चला सकते हैं देशभक्ति गीत सुन सकते हैं ते हैं देवी गीत सुन सकते हैं सीरियल देख सक सकती हैं फिलिम देख सकते हैं सकते हैं हमारा मनोरंजन भी बहुत तरीके से हो जाता है जाता है बच्चे के द्वारा पढ़ाई लिखाई के बारे में भी फ़ोन के द्वारा हो सकता हैं कोई भी कोस्चन रहता है तो हम लोग जल्दी से उसमें ऐड करके उसका हल निकाल लेते हैं लेते हैं कहीं किसी को भी कोई भी ज़रूरत होती है तो वो फ़ोन द्वारा हो जाता है जाता है पहले ये ऐसा नहीं था पहले नेटवर्क जो था बहुत ही खराब था लेकिन अब ऐसा नहीं है नेटवर्क इतना अच्छा हो गया है कि हम चाहे जहाँ भी क बंद कमरे में भी हम रह के भी अपना पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल गीत वगैरह सब देख सकते हैं हमको कहीं भी जाना होता है तो हम लोग अपने गाड़ी पे बैठे बैठे लोकेशन देख के बात कर सकते हैं ते हैं कि हमको वहाँ पे जाना है तो हमको सड़क किसी से रुक के पूछना नहीं होता है सड़क हो या कोई भी तो कहीं भी होटल हो रेस्टोरेन्ट हो कहीं भी किसी हॉस्पिटल में जाना हो तो हम लोग आराम से जा सकते हैं स्मार्टफ़ोन से मुझे कहीं मेरे रे रिश्तेदार देश विदेश हों तो हम उनसे भी फेस टू फेस बात कर सकते हैं जैसे जैसे हमारे चाचा हुए मामा हुए हम लोग तुरंत उनसे वीडियो कॉलिंग पे भी बात कर सकते हैं ते हैं हमारे कहीं किसी की भी तबियत खराब होती है तो फोर जी नेटवर्क द्वारा हम लोग उनके पास पहुँच भी सकते हैं किसी के भी कहीं भी दुर्घटना होती है तो हम लोग दुर्घटना के स्थल को ही स्थल पे ही तुरंत मैप चालू करके उनके स्थान पर पहुँच जाते हैं ते हैं हमारा फोर जी नेटवर्क इतना अच्छा है कि हम किसी की भी कोई भी कहीं भी भी देश विदेश देश हो कहीं मन्दिर हो कहीं अस्पताल हो वहाँ तो हम लोग तुरंत जा सकते हैं ते हैं और स्मार्टफोन से हमारे बच्चों को भी भी को को भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई मनोरंजन गेम सब चीज़ हमारे बच्चे लोग भी देख सकते हैं ते हैं उनका मनोरंजन मन लगा रहता है और जैसे कि हमारी दादी लोग हैं वो भी अपना देशभक्ति गीत हुआ देवी गीत हुआ वो भी मोबाइल से अपना सुन सकती हैं समझ सकती हैं सकती हैं और हमारे फोन फोन के द्वारा भी हम लोग लोग बैठे बैठे कहीं भी रहें अपना मनोरंजन सीरियल भी देख सकते हैं हम अपना मनपसंद चीज़ भी देख सकते हैं ते हैं हमारे यहाँ भी लोग अनेकों प्रकार के जैसे सीरियल आते हैं धारावाहिक आता है सब चीज़ हम लोग अपने इसी स्मार्ट के फ़ोन के द्वारा देख सकते थे पहले जो था तो तो हम लोग टी वी से देखते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है हर वो लोग अपने अपने मनपसंद का चीज़ अपने अपने मोबाइल में ही देख सकते हैं ते हैं फोर जी नेटवर्क चाहे घर के अंदर हो बाहर हो कहीं भी जाते समय भी फोर जी नेटवर्क पकड़ लेता है उससे हम लोग को बहुत आसानी होती है ती है जैसे सीरियल भी हम लोग अपने घर में भी बैठ के सीरियल धारावाहिक सब चीज़ अपने घर में बैठ के देख सकते हैं हमारे यहाँ फ़ोर जी नेटवर्क इसी के सुविधा के द्वारा द्वारा कई लोग की जानें भी बच सकती हैं जैसे वो कहीं पे वी किसी का एक्सीडेंट हो जाता था हम लोग लोकेशन के द्वारा जल्दी से उनके उनके पास पहुँच जाते हैं ते हैं इससे उनकी ई सहायता ता से हम लोग उनको हम अस्पताल ले जाके उनकी जान भी बचा सकते हैं फ़ोर जी नेटवर्क से भी स्मार्टफ़ोन हो फ़ोर जी नेटवर्क हो या या एयरटेल हो जिओ हो ये हमारे यहाँ बहुत अच्छा नेटवर्क पकड़ता है जैसे कि हम हम अपने बच्चों को गेम हुआ और ये गेम गेम हुआ कार्टून हुआ ये सब हमारे बच्चे आराम से मोबाइल द्वारा देख सकते हैं ते हैं मोबाइल से ही हम लोग उन लोग पढ़ाई लिखाई भी हमारे बच्चे किसी भी कोश्चन का हल भी कर लेते हैं